आङो बेराम बायदिसिना जाबाथाय देहा फाहामसालियाव थाङो आरो न'नि फाहामथाइखौबो खावसे लानाय जायो मानो होनोब्ला देहा फाहामसालियाव माखासे खावसेखौ फाहामनो एसे गोब्राब जायो आरो माखासेखौ न'आव नायनांगौ जाहैयो मानो होनोब्ला देहा फाहामसालियाव थाङोबा बायदिसिना खावसेफ्राम बेरामा हामहैया आरो बायदिसिना खावसेया न'आवनो नायनांगौ जाहैयो बेनिखायनो आङो माखासेखौ बेरामखौ देहा फाहामसालियाव थाङो आरो माखासे बेमारखौहाय न'आवनो फाहामो बायदिसिन ज'नदिस बायदिसिना दि'सेनथ्रि जानायफोरखौबो आं न'आवनो फाहामनाय जायो आरो माबा बेराम जायोब्लाथाय ग'गा मोन्नाय बायदिसिना खिनाय बायदिसिना जायोबाथाय आङो देहा फाहामसालियाव थाङो मानो होनबा आंहा सारासनस्रा न'आवहाय देहा फाहामसालि देहा फाहामसालियाव थाङालासिनो न'आवहाय फाहामब्ला आङो बायदिसिना माना मुनि बायदिसिना थुलुंसि रोसि लोंनानै बरि खालामनानै बेखौ जाना जायो बेबायदिनो आङो न'आव फाहामो खावसे आरो आङो बेराम जायोब्ला खावसे देहा फाहासालियाव थाङो